हमरा लग तऽ पुरान जे छै ओ फोटोके सङ्ग्रह हमरा लग जरूर अइ कइ एहन पत्रकारिताके दौरमे जेना राजधानी ट्रेनके एक्सीडेन्टके समय जे छै से इस्टिल फोटोग्राफीके दौर रहै ओ फोटो अभी हम सङ्ग्रहीत कऽ कऽ रखने छी आओर रहलै सवाल आइके जे डिजिटल फोटोग्राफी भऽ रहलै हँ तऽ अगर देखबै तऽ निस्सन्देह क्वालिटीमे बहुत सुधार अएलै हँ आओर जहाँ तक ओकर राखैके क्षमता जे छै ओहोमे बहुत ज्यादा विकास भेलै हँ